हाँ सर जी नमस्ते मैं सिक्यूरिटी बोल रहा हूँ जो ग्राउंड फ्लोर से जी जो आज इंटरव्यू था ना हमारा ऑफिस में तो यहाँ पर चार पाँच जन आ कर बैठे हैं कब से हो गया तकरीबन एक दो घंटे हो गए हैं जी जी जी

ठीक है ठीक है नहीं मैं तो उनको हमारा जो मीटिंग रूम है वहाँ पर बिठाया था पानी वानी भी सब कुछ दे ली दे दिया है और उस के बाद जो आप जो बोले जैसे बोले वो डॉक्यूमेंट मैं कलेक्ट कर लूँगा उसके बाद भी तो आप आने के लिए चार घंटा लग जाएगा तो क्या मैं उनको शाम तक रोकूँ या चल जाने बोल दूँ ठीक है और फोटो फोटो क्या रखना है क्या मेरे को डोकुमेंट्स में मुझे क्या क्या रखना है सर और उन को कब आने के लिए बोलूँ ये जो नेक्स्ट इंटरव्यू डेट होगा उनको कब आने के लिए बोलूँ शायद अगर वो पूछें तो ठीक है अगले पन्द्रह तारीख़ को मैं बोल देता हूँ तो डोकुमेंट्स रख के उनको मैं भेज देता हूँ ठीक है ठीक है नहीं एक दो बन्दे बोल रहे थे कि वो काफ़ी दूर से आए हैं और शाम तक आने दीजिए देख लेंगे और चले जाएंगे तो उनका क्या करें अच्छा ठीक है मैं डोकुमेंट रख कर उनको पन्द्रह तारीख़ बोल के भेज देता हूँ ठीक है सर

ठीक है धन्यवाद सर